आंहा बारि बागान एबा गार्डेनाव दाउफोरखौ फैगोननि थाखाय आसा एबा बोसोनफोर गैया आंहा दाउफोरनि थाखाय माइरं आरो दैरं दोना नाथाय जेब्ला माइ मोननाय बोथोर सफैयो अब्ला दाउफोरा ज' ज' जानो फैयो मेगनजों नुनायावथ' सखा दाउआ बांसिन माइ जानो फैयो लोगोसे दाउथुफोर आरो बाथ'फोरा कमला थायनाय बोथोराव ज' ज' कमला फिथाइखौ जानो फैयो